کرکٹ کھیلنے کے لئے میں نے خود میں بہت سی ترمیمیں کی ہیں جیسے کہ جب بھی میں بلے بازی کے لئے جاتا ہوں میرا جو شارٹ سلیکشن ہوتا ہے وہ بہت ہی کمزور تھا اُس کے لئے میں نے بہت سی ترمیم کی تھی میں موجودہ وقت میں بھی میں ترمیمیں کرتا ہوں تا کہ میں اپنے ٹیم کے لئے اچھے سے اچھا اسکور بنا سکوں اور ٹیم کی مدد کرسکوں میں اپنے اندر جتنی بھی امپرومنٹ لا لوں مگر مجھے ترمیم کرنی ہی چاہیے